हेलौ बहा दङ ए दखानावनो दङ आंहा गोजां बोथोरबो फैगौ नालाय बे गोजां बोथोराव माखासे गुदुं सि नांगौमोनलै गस्ला सुइतार माबा माबि औ औ औ र' आङो बेफोरखौनो लायनो मटर लानानैनो थांखानोसै मा मा सि दं गुदुं सिखौ मा मा मोनगोन

औ औ औ औ औ औ औ ओं ओं दे ए है औ औ नोमबाजैनो उल सि लाबोनांगौलै गांनैसो बेखौबो लाबोफानोसै आं थांबा औ दामफ्रासो एसे बुरजा जागोन नामाथाय औ औ कुवालिटि नायनानै जागोन दे औ औ औ थांबानोथ' लोगो मोनहैगोन नोंखौ थांबानो लोगो मोनहैगोन ए औ औ औ होनबालाय दसे थानानै थांनोसै आं गोबां जिनिसखौबो लाबोफानांगौ नालाय बिदिनो सुइतार आंनि सुइतार नोमबाजैनि सुइतार जोमग्रा उन्दैफोरनि बिदिनो मुजा खर'आव हमग्रा थफि लाबोजोबनांगौ गोजां बोथोराव नांजोबगौ नालाय ओंखायनो थांनो

औ मोजां कुवालिटिनि नांखागौ एसे बह्रा लांखानोसै थाखाखौबो औ औ औ हायोब्ला एसेबां माल लाबोनाय

औ एसेबां माल लाबोनाय हिसाबै एसे साहा फानिफोरबो जगार खालामनानै दोनदो औ औ सानैसो थांगोन जोङो नोमबाजैबो थांगोन आंबो थांगोन औ औ दे बिदिबा अखाबो हाबायलै अखा हानायखायनो मोजां रोखोमैनो खोनालाय लांला जारला दे